हाणे पंज तारीख़ुनि बाबति पहिरियों मुंहिंजी जनम जी तारीख़ ॾह चारि उणिवीह सौ ॿाहठि नंबर ॿ मुंहिंजी शादी जी तारीख़ यारहं मई उणिवीह सौ सतासी वरी मूंखे फस्ट अपॉइंटमेंट जॾहिं सरकारी नौकिरी जी मिली उहा तारीख़ नव छह उणिवीह सौ सतासी वरी जॾहिं मां गुरु महाराजनि खां असां ॿिनि ज़ालि मुड़ुसु नाम दान वरितो उहो आहे यारहं ऑगस्ट उणिवीह सौ सतासी मुंजो वॾो छोकिरो जंहिंजो जंहिंजी जनम जी तारीख़ आहे तेरहं मार्च उणिवीह सौ अठासी मुंहिंजो नंढो छोकिरो जंहिंजे जनमु जी तारीख़ आहे छह चारि उणिवीह सौ एकानवे सतनाम साखी